میری ثقافت کا بنیادی پیشہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں لوگوں کی مدد کر سکوں میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں آپ میں بچّوں کو جو میرے پاس دین ہے وہ دین بچّوں تک پہنچاتی ہوں میں خود بھی عمل کرتی ہوں اور بچّوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تائید کرتی ہوں